मां महिनो अॻु जेका कुर्ती वर्ती उल्हासनगर मां उन ते हिकु रओ वर्तो मैचिंग पर रओ अहिड़ो निकितो जो उनजो हिकु दफ़े धोइण सां ई कलरु उॾामी वियो ॻाढ़े मां ग्रे कलर थी वियो